जोंनि गामियाव माखासे आयजोफोरा जिरा एबा मस्लाफोरखौ देनो थाखाय सिगांग्रो बेखौहाय सुनानै फोरानग्रोयो सान्द्रि बा संग्रायाव सानदुंआव फोराननानै बेखौ माखासे समसिम रानगौ रानगौमानि बेलथाय बेलथाय होबाय थायो आरो बिनि उनाव बे जिरा मस्लाया रानखांबासो बेखौ थौसि बा उवालफोराव देनानै गुन्दै खालामनाय जायो जेरैहाय हायजें एबा हालदैखौबो बिदिनो खालामो हालदै गोथांखौ सिगांग्रो सुनानै साफा खालामनानै बेखौ हाखावनानै सानादुंआव फोरानग्रोयो माखासे समसिम रानागौ मानि बेखौ बेलथाय बेलथाय होबाय थायो बेलथाय खांनायनि उनाव मोजाङै रानोब्ला बेखौ उवालाव गायहेनजों देग्लिनानै गुन्दै खालामनाय जायो बेबादिनो जोंनि गामिनि माखासे आयजोफोरा सोरबा सोरबा थौसियाव बा उवालाव देनानै गाव गावनि नांगौ मुवा बेसारफोरखौ गुन्दै खालामनानै लायो जेरैहाय बानलु गोरानखौबो सुनानै सान्द्रियाव मोजाङै फोरानो बिनि उनाव सानदुंआव लामनानै होयो बिनि उनाव देनानै उवालाव देनानै लायो